हम लोग का गाय भी पालते हैं गाय बिजनेस है दो चार दस गाय रखते हैं उसको पालते हैं पोसते हैं दुहते हैं उसी में लगा हुआ अपना काम को करते हैं और बच्चे बछड़े को पोसते हैं पालते हैं बेचते हैं इसी से मेरा घर परिवार बिजनेस चलता है यही मेरा बिजनेस है गाय पोसते हैं दस वो पन्द्रह को गाय रखते हैं इसी को पोसते पालते हैं इसको खिलाते पिलाते हैं खिला पिला कर इसी को साथ हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं समय व्यतीत करने के बाद हम लोग अपना घर परिवार इसी से चलाते यही हमारा बिजनेस है इसी से को हम चाहते हैं कि अपना एह बिजनेस करके अपना घर परिवार चलाएँ घर को संभालें गाय पोसे गाय को पोस कर अपना हर चीज करते हैं यही हमारा बिजनेस है गाय पोसना उसको खिलाना पिलाना दूध दुहना यही सब काम करते हैं हम लोग हम लोग गाय दो चार दस लोग आदमी रखे हुए हैं इसी से हमारा जीवन चलता है इसी कारण हम लोग अपना समय व्यतीत करते हैं गाय को उसके अपना समय व्यतीत करते हैं गाय हो पोछना हम लोग का एको बिजनेस है एह बिजनेस करते हैं एही से हमको बिजनेस से हर चीज़ होती है हर चीज़ चलती है इसी से यही बिजनेस है और तो कुछ बिजनेस है नहीं हम लोग गाय को उसके हर चीज़ करते हैं हर चीज़ कर करके अपना घर परिवार को चलाते हैं इसी बिजनेस को हम लोग बेच कर आगे बढ़ाते हैं आगे में विकास करते हैं गाय पोस के हर चीज करते हैं इसी से और गाय का बिजनेस करना हम लोग को पसन्द है हम लोग गाय पोसना पसन्द करते हैं